लाइ लाइ मैगं माबा खामनायाव आं हासारखो गोबोरखि होयो एनिफ्राइ जाबोर जोथार होनानै मैगंफोरखो माबा माबा खामो बिनिफ्राइ आलु रुनाय आलु माबा खामबाबो बेफोरखौ गोबोरखि होयो बेनिफ्राइ दा दाखोरफोरखौ होयो बिनिफ्राइ हासार जायोना आमफ्राइ मोजां जायो बेनिफ्राइ लाइ लाव गायनायावबो बेफोरखौ हासार गोबोरखि बिनिफ्राइ बायनानै हासार होयो बेफोर मोजाङै मुलि होयो आमफ्राइ आमफ्राइ मोजां मोजां जानायखाय बिनिफ्राइ एम्फौ बायनानै मुलि होयो माबामखामनानै ओह आमफ्राय माबा खामनायावबो जों माबा जायो